जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो दिव्या बुधवानी आहे मुंहिंजो जनमु उल्हास नगर में थियो आहे ऐं शादी सूरत में थी आहे मुंहिंजे घोट जो नालो शिव कुमार बुधवानी आहे मां इंग्लिश मीडियम में बी एस सी पास आहियां मुंहिंजी शादीअ खे ॿावीह साल थिया आहिनि मुंहिंजा ॿ पुट आहिनि मुंहिजे वॾे पुट जो नालो कृष्णा बुधवानी आहे ऐं नंढे पुट जो नालो राज बुधवानी आहे मुंहिंजे वॾे पुट जी उमिरि वीह साल आहे ऐं नंढे पुट जी उमिरि ॿारहं साल आहे मां हाउस फाइफ़ सां गॾु ट्यूशन टीचर आहियां मां पंहिंजे घर परिवार सां ॾाढो प्यार कंदी आहियां ऐं जॉइंट फैमिली में रहंदी आहियां मुंहिजा ससु सहुरो ऐं मुंहिंजो वॾो सहुरो बि मूंसां गॾु रहंदो आहे ऐं मुंहिजे घरु वारा बि मूंसां ॾाढो प्यारु कंदा आहिनि जय झूलेलाल